फिज़िकल किताब ऐं इलैक्ट्रोनिक किताबनि मां मूंखे वधीक फिज़िकल किताबु ई पसंदि ईंदा आहिनि ऐं मां उहे ई पढ़ंदी आहियां छो त हुन में हीअं फ़ाइदो आहे असांखे की हुन में घटि लाईट ते बि असां उहे किताबु पढ़ी सघंदा आहियूं जे ऐं ॿी ॻाल्हि असांखे निंड बि सुठे नमूने ईंदी आहे टीं ॻाल्हि असांजी अखियुनि ते वधीक ज़ोरु न पवंदो आहे जंहिं सां हू सुठी सिहत में रहंदियूं आहिनि ख़राबु न थींदियूं आहिनि अखियूं असां जूं ऐं ऑडियो बुक्स त मां अॼु ताईं कॾहिं पढ़िया बि कान्हनि